जो ब जो व्यक्ति ड्रॉइंग करना अभी शुरू ही कर रहा है उसको तो पहले पेंसिल पकड़ने का सबसे एक सलाह दी जाएगी उसके बाद उसको कि कैसे आपको अपने किसी चीज़ को देख कर भी अपना उसमें अपना मन और दिमाग लगा कर उसको अच्छे से ड्रॉ करना है और कलर हमेशा जैसे कलरिंग करता है तो वह एक ही साइड करे जैसे हम छो छोटे बच्चों को सीखाया जाता है कि एक तरफ कलर करें ऐसे ऐसे दोनों तरफ कलर नहीं करना चाहिए और पहले उस ड्रॉइंग को यह सोचना चाहिए कि वह हम उसको कितनी आसान तरीके से बना सकते हैं और हमारा उसमें कितना रुझान है अगर हमारा उसमें अच्छे से रुझान है होगा तो हम वैसे के वैसा ही करती ही जा जो भी ड्राइंग है हम उसको वैसे के वैसे ही उतार सकते हैं और है ना कलरिंग रहती है मेन जिसमें हमे यह देखना पड़ता है कि कलर कैसे हमें लेना है हमें कलर का सेलेक्शन ऐसे करना चाहिए उसको कि है न अपना मतलब अपनी अपने आप से ही उसको अंदर यह चीज़ आनी चाहिए की कलर एक गहरा रंग का हो तो एक हल्का रंग का हो फिर एक दोनों से मिलता जुलता न सामान्य हो न गहरा हो न ज़्यादा हल्का हमें यह भी उसको बताना सलाह देंगे और गुण को निखारने के लिए उसको यह बोला जाएगा जितना खाली समय में बैठे वह उस उससे जादा अपनी ड्रॉइंग की प्रैक्टिस करे मतलब उसकी जितना भी वो प्रैक्टिस करेगा उतनी ज़्यादा उसकी यह कला निखरेगी और जितना हो सके अपना दिमाग अपनी इमैजनरी पावर को उसे करे के अब वह अपना कितना आप सोच सोच को अपनी यूज़ क सोच का यूज़ कर सकता है